सिंधी भाषा खे बचाइण ऐं वधाइण जे लाइ घणो ई चुनौतियुनि जो सामिनो करण जी ज़रूरत आहे जंहिंमां पहिरी चुनौती आहे उचारण असांजो उचारण में जाम बदिलाव अची वियो आहे सही उचारण सां असांजी ॿोलीअ में बदिलाव अची वेंदो भाषा खे अलॻि अलॻि रूपनि में अलॻि अलॻि जगहियुनि ते अलॻि अलॻि अंदाज में चयो वञे त वीरानीबैग असां सिंधी हेॾे होॾे अलॻि घणनि ई स्टेट्स में पखिणिजी वियासीं ऐं असांजूं जेको ॻाल्हाइण जो लहज़ो आहे उन्हनि वांगुर थी वियो असांजे उचारण में चङो ई फ़र्क़ु अची वियो आहे ऐं असांखे हाणे उनखे बचाइण जे लाइ असांखे पंहिंजी भाषा खे बचाइण जे लाइ असांखे घणेनि ई संगठन ऐं जो सामिनो करणो पवंदो उन्हनि सां मिली करे कम करणो पवंदो ऐं सरकारी अधिकारियुनि सां बि मिलणो पवंदो ऐं उन्हनि खे अॻिते हिमथाइणो पवंदो जीअं हूअ असांजी ज़रूरतनि खे महसूसु कनि ऐं असांजी भाषा खे महफ़ूज रखण में असांजो समर्थन ॾियनि साणु साणु डिजिटल डिजिटल में इंडिया में बि असांखे सिंधी ॿोलीअ खे लाहिण जी कोशिशि करणु घुरिजे जीअं त इंटरनेट कमप्यूटर का बि जानकारी उपलब्ध हुअणु खपे सिंधी भाषा में इन्हनि शयुनि जी चंॻी कमी आहे इंटरनेट ते जीअं त ट्रांसलेटर्स जी कमी आहे अञा बि इनकरे असांखे विकास में ऊअं सभिनी जे सहकार जी ज़रूरत आहे